میں نے اپنی ماضی میں بہت ساری تصویریں کلک کی تھیں اور وہ میرے گھر والوں کی تصویریں ہیں میری ان تصویروں کو سب نے بہت پسند کیا تھا تو میں نے ان تصویروں کی ہارڈ کاپی بنوا لی اور وہ ہارڈ کاپی آج بھی رکھی ہوئی ہے پرانی تصویروں کو کیمروں کے ذریعے کلک کیا جاتا تھا اور کیمروں میں رول استعمال ہوتا تھا اور پھر ان تصویروں کو ہارڈ کاپی یعنی کاغذ پر لانے کے لیے بہت وقت لگتا تھا کاغذ پر آنے کے بعد ہی ہم ان تصویروں کو دیکھ سکتے تھے لیکن ڈیجیٹل تصویر کلک کرنے کے فوراً بعد ہی دیکھی جا سکتی ہے جذبات تو یقیناً پرانی تصویروں میں ہی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک پرانی تصویر کو دیکھنے کے لیے صبر اور انتظار کرنا پڑتا تھا